اُتر پردیش میں اِس وقت بہت سی میڈیا ہیں جو لوگوں تک اپنی اپنی خبریں پہنچاتی ہیں اور انسان کے حقوقی اور سماج انسان کے سماجی حقوق اور انصاف سے متعلق جو خبر ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچاتی ہیں اُس کے بہت سے ذرائع ہیں جیسے یومن رائٹس کی رپورٹ ہے آج کل سب آن لائن زمانہ ہے ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا انصاف مل رہا ہے لوگوں کو اتنا انصاف نہیں مل رہا ہے یہ ہر نیوز والے کے اپنے اینکر ہوتے ہیں لوگوں کے گھر جا جا کر سروے کرتے ہیں اور اُن کے گھر میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سا انصاف مل رہا ہے کون سے حقوق مل رہے ہیں اِس وقت کہ نہیں مل رہے ہیں اِس طریقے سے بہت سی چیزیں اِس طریقے سے ہیں جو جس سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ حقوق اِن کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں اور سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آج کل جب لوگوں کو حقوق نہیں ملتے ہیں تو لوگ پروٹیسٹ کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو جب پروٹیسٹ پہ آتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو میڈیا اُن کو کور کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے کہ اِن کے یہ حقوق اِن کو نہیں مل رہے ہیں یا پھر اِن کو یہ انصاف نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی حکومت تک بات پہنچاتے ہیں پھر حکومت اُن کے معاملے میں غور و فکر کرتی ہے اور پھر اُن کو انصاف دِلانے کی کوشش کرتی ہے